कहलिए कि किनका देबै भोट आओर जे जे अच्छा देखभाल करथुन काम धन्धा करथुन घूस तूस नहि लेथुन हुनके ने भोट देबै अँए

देश सबमे देखे छिए घूसके दुनिआ भऽ गेलै हँ घूस देबै तऽ सब काम करत नहि देबै तऽ नहि काम करत जे अच्छा बुझेतै नजरिमे हुनके ने भोट देबै जे अच्छा आदमी रहतै सबके देखभाल करतै बाल बच्चाके देखभाल करतै गामके पढ़ाइ लिखाइ नहि देखतै गामसमाजके लोकके नहि चिन्हतै परचिन्ह करतै हुनका भोट देबैसँ कि होतै जिनका देबै हँ तऽ किनका देथिन खराब करतै तिनका किएक देतै अपन अपन कमाइ खाइवला बुद्धि रहतनि जे फेर अपन कमा खएबै अपन आगे बढ़बै दोसर भूखे मरै तऽ मरै बुझलिए नीकसन आदमीके भोट देब खराब आदमीके नहि देब हुँ हुँ जे जिन जे जिनका अच्छा नजरिमे हइ तिनके भोट दैके हइ जे नहि नजरिमे तऽ हुनका भोट आओर नहि दैके हइ बुझलिए

ठीक हइ तऽ अहाँ अहाँके नजरिमे के अच्छा बुझाइए अँए कि कहलिए अहाँके नजरिमे के अच्छा बुझाइए हुनके ने भोट देबै बुझलिए जे गामगामके देखतै गामके रोड उडके देखतै सबकिछुके देखतै वएह कोइ चीज दैत हइ बुझलिए तऽ अपन अपन दुनिआमे पेट भरऽवला हइ गरीब आदमी जनता आदमी मरतै हमर पेट भरतै बुझलिए ठीक हइ देखिऔ जे अपना आओरके नजरिमे ठीकसन आबै हुनके देबै दोसरके नहि दैके छै जे अपना गामके इज्जत प्रतिष्ठा बचेतै कतेक चीज देखे छिए केहन अपना गामके चलै हइ नहि देखै छिए सब हँ अपन अपन पेट भरैवला दुनिआ खोजै हइ सब हुँ ठीक हइ रखू रखै छी